جی میں سنجر عالم بول رہا ہوں السلام علیکم جی

وہ فرنیچر کا سامان وغیرہ لینا تھا جی جی میں عرضیہ سے بات کر رہا ہوں جی جی جی جی

جیسے پلنگ ہو گیا ٹیبل ہو گیا النا ہو گیا اسلپورا سیٹ کیا کیا ریٹ ہے جی جی چا چھ نو بولے نا تو اس اسنا کہ تین سائز ہے کس کے سائز میں ہ چ نو کا کیا ریٹ ہے

اس میں کیا کیا رہے گا ہ

ہاں نہیں نہیں پانچ چھ سامان رہے گا تو کیا بولے بن ل تو کتنا ڈسکاؤنٹ کتنا تک مل جائے گا ڈسکاؤنٹ کتنا تک ہو جائے گا

جی

جی جی چاننیچو فسٹ فلور شاپ راج اسٹور کے جسٹ بدل میں شاپ کا نام کیا سر دا فرنیچر ہاؤس چاندنی چو پہ ہے

جی ہاں آج ہی کسی ٹائم میں آئیں گے تو جی اوکے اوکے ٹھیک ہے السلام علیکم